सात लाख वीस हजार एकशें चार एक हजार दोनशें चवतीस दोन लाख चार हजार अठ्ठावीस तीनशें णव पांच हजार चारशें तीन